कपिड़ा धोइण लाइ त असां वॾी ॾोल में पाणी भरे करे हुनमें बि सर्फ़ न इहो विझी करे चंङी तरह हुन में ॿोड़े करे तंहिं खां पोइ साफ़ु पाणी खणी करे वरी ॿ ॾोलूं भरिजनि जीअं हिक सर्फ वारी हुजे हिक फ्रैश पाणी वारी हुजे हुन में धोई करे चंङी तरह निपूड़े करे पोइ सुकाईंदा आहियूं चोमासे में त थोरी तकलीफ़ पवंदी आहे की भई बारिश चालू हुजे त वॉशिंग मशीन जो उपयोग कंदा आहियूं हुनमें थोरो कपिड़े जो ड्राय थी वेंदो आहे तंहिं हूंदे बि तकलीफ़ पवंदी आहे की भई पंखो चालू करे रूम जे अंदरि ॾोरी ॿधी करे भई सुकाइणा पवंदा आहिनि जेतिरो थी सघे एतिरो पाणीअ जी असां बचति कंदा आहियूं जीअं अॻियां असांखे इहो उपयोग अचे